आबाद मावनाया गासै जायगानि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां आनो मानोना जेब्ला मानोना जों आबाद मावनानै जायोना अब्ला हायाव हासार हाबो आरो बे हासारनि मोननाय माबाया मैगंफोरा बेफोरखौ जाबा जोङो जोंनि देहायाबो मोजां जायो जों जे देहाया जेबो खहा जाया ओमफ्राय मानसिफ्राबो खामानि दामानि रोङो बेखौ गायनो गायनानै जानो आमफाय बिदिनो जों बेफोरखौ गायनानै रांबोथ' खामायनो हायोना जेरै बेफोरो जेब्ला देरनानै जों बेखौ फानो जाय मानसिफ्रा टाउन सहराव थानाया बेफोरो बिसोरथ' गाया नालाय बिसोर बायनानै जायोना स' ओंखायनो बेनि थाखाय माबा आबाद मावनाया गासै जायगानि सुबुं समाजनि मोजां आरो जोरथायारि नि थाखाय बिराथ मदद होयो आरो जायहा साख्रि गैया बाख्रि गैया बिसोरबो आबाद मावनानै थाइसे थाइनै रां खामायनो हायो स' बिफोरो मोजां आरोना माने साफ्रोमबो सानसिफ्राथ' साख्रि मोननो हाया नालाय ओंखायनो बे आबाद मावनानै जानाय राहाखौ लानो हायो आरो